एक बार मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था मेरे फ़ोन का फ़ोल्डर टूट गया था तो मेरे भैया की टेलीकॉम की दुकान है उनके पास गया तो बोले बन जाएगा मोबाइल थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उनसे बना नहीं तो उन्होने एक अच्छे टेलीकॉम के टेलीकॉम के दुकान पर दिया जहाँ पर लेपटॉप भी बनाया जाता था मोबाइल भी बनाया जाता था टेप भी बनाया जाता सब अच्छी तरह से बहुत सारे चीज़ें बनाया जाता था और वहाँ पर मोबाइल मेरी बनी और बढ़िया से चलने लगी और मोबाइल जब बैटरी ख़राब हो जाती है उन्होंने बताया कि अच्छे से अगर मोबाइल को इस्तेमाल करोगे चार्जिंग अच्छे से लगाओगे तो वह बैटरी जल्दी नहीं ख़राब होगी मैंने मैंने उनको देखा वहाँ पर बहुत सारे कारीगर थे उनकी दुकान भी बहुत अच्छी थी अच्छे से बना रहे थे सब लोग जब से मोबाइल मेरा बन कर आया तब से मेरा मोबाइल ख़राब नहीं हुआ वह बहुत अच्छी अच्छे कारीगर थे मोबाइल की दुकान बहुत बड़ी थी उनकी अच्छा बना रहे थे मोबाइल जब से मेरे मेरा उन्होने बनाया तब से मेरा कभी मोबाइल ख़राब नही हुआ और अभी तक इस समय चल रहा है यहाँ गाँव में तो हम न हम लोगों के यहाँ मोबाइल की दुकान बहुत कम है लेकिन जब थोड़ा दूरी पर मोबाइल की दुकान है उनकी बहुत दुकान बहुत बड़ी है और अच्छा भी बनाते हैं वह